भोजन बनाते समय ऐसी कोई हमारे जीवन की कोई परंपरा या कोई अंधविश्वास नही है भोजन तो हम कभी भी बना सकते है लेकिन भोजन खाने का एक हमारी परंपरा है तो हम भोजन दिन संध्या हो जाने के बाद में नहीं खाते है और भोजन हम नीचे आसन पे बैठ कर खाते हैं और अगर हम भोजन पहले भगवान को समर्पित करते है पहला गाज जो होता है वो भगवान को होता है और हम भोजन में थाली में बस दो रोटी रखते है तीन रोटी एक साथ नहीं रख सकते है हम भोजन में बीच बीच मे उठ भोजन करते समय हम बातें नहीं करते भोजन करते समय हम उठ कर एक दूसरे ऐसे मतलब पानी नही पीते पानी अपने पास ही रखते है तो हमारे भोजन का हम खाते समय बहुत ही पालन करते है